अजकल सर बड़ा सिस्टम चेंज होई दा इत्थै अपने पैह्लें पैह्लें अस ह'ल्लां बनांदे होंदे हे टक्कू लांदे होंदे हे उद्धर खुंबे बांह्दे हे उं'दे कन्नै ते हून अजकल मशीनां आई गेदियां ट्रैक्टर आई दे सर मह्ल्लै मह्ल्लै हर घर घर ट्रैक्टर आए दा सर उद्धर प्राब्लम बड़ियां बड़ियां प्राब्लमां दूर होई दियां सर एह् चक्कर ऐ हुन अपने घर घर मशीन आई दी नमीं मशीन लैती दी सर उद्धर मशीन बांह्दा खुंबा खेतर पूरा बाही जित्थै ध्याड़ियें द'ऊं द'ऊं ध्याड़ियें दे कम्म होंदे न उत्थै अद्धे घैंटे च कम्म करी दिंदा सर एह् हुन बड़िया बड़ियां प्राब्लमां जेह्ड़ियें पैह्लें औंदियां हां असे ईं अजकल ओह् घट्ट औंदियां न इस करी इ'यां मतलब के गौरमैंंट दुनियां बदलै करदी दुनियां चेंज दिन दिन दुनियां चेंज होआ दी ऐ होर दो चार सालें बाद होर पता निं केह् केह् ट्रैक्टर बी निं लेहाना में घर मतलब इस वक्त मशीन आंह्दी दी ऐ में जेह्ड़े मतलब कि म्हीना म्हीना लगदा इसी जित्थै खेतर बाह्ने गी जेह्ड़े बड्डे बड्डे खेतर होंदे साढ़े बड़ियां बड़ियां पंदरां पंदरां कनाली जमीनां न बन्ना कोई सौ सौ मरला पंज पंज सौ मरला जमीन ऐ उद्धर अपने पानी दी बड़ी प्राब्लम औंदी होंदी ही पैह्लें अजकल इक सिस्टम होई गेदा मा'राज सर इद्धर आई जंदी अपने मशीन घर घर मशीन ऐ उद्धर जाओ अद्धा घैंटे बिच खेतर खत्म करियै आई जा अपना बड़ियां बड़ियां प्राब्लमां दूर होई दियां तौल बी जेह्ड़ी पैह्लें भापा होर साढ़े अपने टक्कू टक्कू हल्ल होंदी जेह्ड़ी उ'दे कन्नै खुंबे बांह्दे होंदे हे पैह्लें बड़ा टैम लगदा होंदा हा पैह्लें सर पैह्ली केह् सनाचै फ्ही पास्ट दे बारै च हुन दिन दिन जेह्ड़ा समां चेंज होआ दा होर जेह्ड़े भापा होर साढ़े ते ओह् हल्ला कन्नै पैह्लें खुंबे बांह्दे होंदे हे ते अजकल इद्धर सिस्टम बड़ा चेंज होई गेदा मशीनें कन्नै गै खुंब बाह् दे लोक होर चार पंज साल दे बाद इद्धर ट्रैक्टर औने अपने होर बड़ा सिस्टम चेंज होना दिन दिन होआ दा दिन दिन बधै दा दिन दिन मतलब सिस्टम चेंज गै होआ दा ऐ होर बस शुक्र गुजार न गौरमैंट दे जेह्ड़े इन्ने इन्ने कम्म असान साढ़े जेह्ड़े इक खेती बाड़ी दे कम्म असान करा दे न